دلی میں لوگ اپنا فارغ وقت مختلف چیزیں کر کے گزارتے ہیں جیسے شاپنگ ہے بائکنگ ہے رائڈنگ ہے اور مال گھومنے چلے گئے پارک چلے گئے ایکسرسائز کر لی اور جم چلے گئے اور کبھی کبھی کچھ لوگ اپنا خالی وقت چٹ چیٹ کر کے دعوتوں میں پارٹیز میں کلب میں ان میں گزارتے ہیں اور کچھ جو جن میں زیادہ کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ اپنی اسکلس کریئیٹو کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں بیکنگ کرتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کرتے ہیں